شاہجہاں پور ضلع میں بہت سارے قدرتی وسائل موجود ہیں یہاں پر کئی سارے باغات ہیں جیسے آم کے باغات انار کے باغات امرود کے باغات وغیرہ وغیرہ یہاں پر کئی سارے تالاب بھی موجود ہیں جن میں کئی ساری نسل کی مچھلیاں رہتی ہیں اور مچھوارے ان کی تجارت بھی کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے کھیت ہیں جن پر بہت ساری فصلوں کی کھیتی ہوتی ہے اس کے علاوہ شاہجہاں پور میں کچھ ماحولیاتی چیلنج بھی ہیں جیسے آلودگی کا بڑھنا جنگلات یا درختوں کی کٹائی اور موبائل ٹاورس کی وجہ سے چڑیوں کا مرنا شاہجہاں پور میں لوگ اب پیڑوں کی حفاظت نہیں کرتے جس سے یہاں کی ہوا بھی خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے ہاں شاہجہاں پور کی نگر نگم صفائی کا کافی خیال کرتی ہے اور کوڑے دانوں کو خالی کرواتی ہے